میں دہلی گیا تھا اور بس میں گیا بس بہت بڑھیا تھا سیٹ بھی بہت بڑھیا تھا اور بیٹھنے والا اور بیگ ووگ رکھنے والا اور رکھے جیسے بیگ میں اوپر رکھنے والا اور اے سی والا بس اور ایک اور بس میں گیا اس میں بھی بس میں وہ اے سی نہیں تھا بلکہ کھڑکی کی کھڑکی سے آواز ہوا بہت بڑھیا بڑھیا آتا تھا اور بہت اچھا اچھا بس ملا ہم کو اور جیسے کہ لمبا سفر کے لیے بس رہتا ہے تو اس میں سیٹ سیٹ بہت بڑھیا تھا بیگ رکھنے کے لیے پیچھے والا اور دائیں بائیں سے جیسے ڈریور بھی بڑھیاں تھا وہ چلا رہا تھا اور بڑھیا بس میں بیٹھنے کا طریقہ اور ادھر ادھر بہت بڑھیا تھا جیسا کہ لمبا سفر کے لیے انسان جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ آرام سے بیٹھے تو اس بس میں بہت بڑھیا تھا بیٹھنے کا طریقہ اور جیسے کہ کچھ اور ہو سیٹ پھٹا وٹا نہیں تھا سیٹ بہت بڑھیا تھا اور بس میں رہتا ہے نا جیسے اے سی والا بس ہو کتنا مزہ آتا ہے بیٹھنے میں جیسے اور نارمل اے سی اور فل اے سی اور کھڑکی کا ہوا بھی اچھا آ رہا تھا جیسے اے سی بند ہو جاتا تو کھڑکی کا ہوا سے کام چلا لیتے اور بس میں سفر کرنے میں اور بھی مزہ آتا ہے کیونکہ ہر طرح کا چیز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور ادھر ادھر جیسے کوئی چیز ہم سفر میں جا رہے بس میں بس میں بس کا مطلب ہوا کہ بیٹھو اچھا سے اور سیٹ بڑھیا مل جائے تو اور بہتر ہے اور بس میں اور دیکھو بڑھیا سیٹ بھی مل گیا ہمیں لمبا سفر تھا بس میں بڑھیا سیٹ بھی مل گیا ہمیں اور ادھر لمبا دور کا سفر تھا اور بس کے اوپر اچھا چھتری لگا ہوا تھا بس بھی نیا کوالٹی کا تھا بس بس میں آگے میں پوسٹر لگا ہوا تھا اور وغیرہ وغیرہ تھا اور جیسا کہ کسی بس میں رہتا ہے نا تو وہ سب سے اچھا بس تھا وہ بس میں کچھ بھی ہو سب کچھ اچھا اچھا تھا اور جیسا کہ ڈریور بھی بہت بڑھیا تھا بس چلانے والا بھی بڑھیا تھا

اور سامان ومان صحیح سے رکھنے والا اوپر سے اوپر ایک تکھا تھا جیسے بولتا نا بیگ ووگ رکھنے والا وہ بھی دونوں طرف سے بڑھیا تھا جس میں انسان رکھ سکے بیگ ووگ وہ بھی بہت بڑھیا تھا اور ادھر سے بھی رکھنے والا تھا اور ادھر سے بھی رکھنے والا تھا اور سیٹ لمبا چوڑا تھا جے آدمی آرام سے سکون سے بیٹھ سکے وہ بھی بڑھیا تھا اور بس کے رنگ ونگ بہت بڑھیا تھا دیکھنے میں بھی بس بہت بڑھیا لگ رہا تھا اور اور وغیرہ جیسے کہ دور آدمی سفر بس سے جاتا تو سیٹ ووٹ مل جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے اور اس بس میں سب کچھ ملنا ملا ہم کو بہت بہت شکریہ بس والے بھائی کو اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بس اتنا